आं नोगोद जि दानो गोरों आंनो रावबो दाबो फिसा फिसौआ जि दाना होफेरा आंनो दानानै गानो दानानै जोमो उन्दैनिफ्रायनो जोंना बिमा बिफायाबो आंना बिमाया गोरोंखामोननालाय बिमानि दानायखौ नुनानैनो सालखुन्थायाव गसंब्लानो रोङोमोन आं सालखुन्थाखौ दसे गसंनानै नायब्लानो ए आं बेखौ रोंखागोन आं बेखौ दाहैखागोन नंबोखायो आं आर दा आंना फिसाजोफ्राबो आंनिखौ नायनानैनो फिसाजोफ्राबो रोंजोबखाबाय नायब्लानो रोङो फोरों नाङा आंखौबो रावबो फोरों नाङाखै हासिं रोंदां जि दानाय लुनाय आं गोरलैनिफ्रायनो रोंगौ हाबा हुखा आखल गियान उन्दैनिफ्रायनो आं सिख्खा जोंना बिमा बिफाबो बिराद माहाजोन दाहोना साबा लायोमोन रुवाथि साथाम लायोमोन आंना बिमा बिफाया दा बहायनो आं रुवाथिफोरजोंबो मावफानांगौ दांफानांगौ गायफानांगौ फुफानांगौ दाफानांगौ लुफानांगौमोन आङो जोंना आइआ हौवा हिनजाव दस जन फिसा खांदों बेराद फेन फेन बेफोरखौ जों बानांगौ बामनांगौ बिमाजों समान समान बाफानांगौ बिमाजों समान समान गायफानांगौ फुफानांगौ दाहोना रुवाथिफोरखौ बेंफानांगौ दानाय लुनायाव आंखौ रावबो फेजेननो हाया दाबो दायो आङो बुरिब्लाबो आं गोरोंखा आरो संनाय खावनाय जुमाय संनान हाबा जानानै जुमायबो संनानै फाननानै जानांदों फिसाइखौ नोगोद गलामखौ मोनखादां आंना बिमा बिफाया एखदम माहाजोनथारमोन गामिनि सासे राजासोमोन आंना भायग'आव मा लिरना हरखो एखदम दाहोना थाग्रा उन्दैनिफ्राय दाहोना थानानै बोराइना थाबाय बेखौनो आहा मोनबाय बेराद खस्थ' जानांदों आरो आङो जै हाबा जानानै बोसोरसे थादोंबो आंबो माहाजोन जाफिनबाय ओरैबादि जादों आरो सल' बाथा दङ खिन्था नांगौब्ला रायज्लाय नांगौब्ला थारला सानसे हरसेब्लाबो जोबा आंनाव हो औ जौ संनानबो फाननानै जाहोनांदोंबाल आङो हौवाखौ अलसियाथारमोन जौवा संदो फानदो आरो अबावबा बै बेंथल लामायाव फानहैयो फिसाखौ उनाव बाबाय जौखौ ओरै बानानै ओरै गोबाबाय बटलखौ फानहैबाय जों ज'ज जौ फानग्राजों फानग्रा ज'ज' जौवाबो मालायना नाङाब्लाबो आंना नाङो जौआ बैनासो गोथावलै बैनिखौसो लोंनांगौ गोरानाबो गोसा जायो बिदैयाबो गोथाव जायो होननानै बोजों बोजोंनि मानसि हाथाय जाग्राफ्रा आंनाव लोंजोब खायो आंनाव जोबब्लासो बै दस्राफोरना नाङो बिदिमोन आरो जौआबो औ एखदम गोरोंखा आङो संनायावबो जुमाइआवबो गोदै जानाय गोसा जानायखौ आं गासिबो मिन्थिजोबो गोसा नङाब्ला लोंनो सुखु खाया मानसिफ्रा मोजां गोसा गोसा संनानै मावनानै फाननांगौ बिदैयाबो बारा दै होब्ला थावा एसेल' होनांगौ आर बे समाव जौनि दामाबो गोराना आरायथाखा बिदैया देर थाखा बिदिल' आरो जों जौ फानब्ला दाथ' बाब पन्सास थाखा ना सायथ थाखानो गोराना बटलसेयाव आं दा लोङाबो बायाबो मिथियाबो ओरैबादि खस्थ' जाबोनांनाय मानाय फाननाय लोंनाय जानाय दानाय लुनाय बिमा बिफानिफ्रायनो खस्थ'खा जा माहाजोनमोन माहाजोनमोन आरो ओरैबादि होनोमोन आं गलि गंनैमोन मोसौआ गलि गंनै मोसौखौ माइआ गायहैदो बार'थासिम गायनानै फैदो जायहा गोबोर फाला बे गारफैदो जायहा ओंखाम फाला बे संदो खुरदो बै हालएवग्राफोरनो दुगैगौमानि जोंहा गोबोर गारबाय आर गोबोर गारखांनानै माइ गायनायाव साखानाय सिंआ आरो माबायाव गोबोरखि गारनायाव सिं साफै बावनोसै ओरै बुंसै आहा सिं साफैब्ला मोसौ गैयै गैजारोङैखौसो लाथारगोनहां मा एफा खस्थ' गायनायावबो खस्थ' गोबोर सिथ्ला गारनायावबो खस्थ' मोसौ गैयैनावसो थांगोन आं होनग्रामोन आं जेरै होनदों एरै मोनदोंबोदाहाय बुंनो नाङा मोनदोंबो जाथारदोंबो बिदि होनोमोन आं बे रुवाथिफोरजों थारला समान समान मावफा नांगौ मालाय माहाजोननि फिसाफ्रा रुवाथिनि सायावसो जायो जोंना रुवाथिखौसो बेंनांगौ बिदि आरो जा खस्थ' जाबोदोंहाय आं बिमा बिफानिफ्रायबो माहाजोनब्लाबो खस्थ' मोनबोदों आङो बिमा बिफानाव खस्थ' मोननाया फिसाइनावबो खस्थ' मोनोनो